पौधनि जी रक्षा करण त असां या धर्म आहे पर केॾीमहिल कंहिंमहिल छा थींदो आहे जॾहिं ख़राबु मौसम ईंदो आहे त ॾाढी परेशानी थींदी आहिनि उस जो ध्यानु करिणो पवंदो आहे बरसाति जो ध्यानु करणु पवंदो आहे सुठो मौसम हूंदो आहे त कोई बि फ़िकर न हूंदी आहे सुबुह जो जल चढ़ाए करे अगरबत्ती बारे करे पौधे जी रक्षा थी वेंदी आहे बिल्कुलु हिनजे लाइ ख़राबु मौसम ईंदो आहे त उस जो बि ध्यानु करिणो पवंदो आहे उस थी अचे त कपिड़ो ढकणो पवंदो आहे वधीक बारिश थी थिए त पौधा झुकिजी वेंदा आहिनि ऐं घटि बारिश थी थिए त पोइ तॾहिं बि तकलीफ़ु थींदी आहे त असांखे हर शइ जो ध्यानु रखिणो पवंदो आहे बिल्कुलु घर में विझी रखणो पवंदो आहे कि भई पौधनि जो ध्यानु कजो वधीक उस न अचे वण सुखणु न खपे ध्यानु कजो सभिनीनि जो ऐं मिटी जो बि ध्यानु रखणो पवंदो आहे कि मिटी उन जी सुखे त नथी पई